ویسے تو میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں ایسی ہیں جس کو میں نے کئی بار پڑھی ہیں لیکن ایک کتاب ایسی ہیں جس کا مطالعہ میں جتنا بھی کرتا ہوں کوئی نہ کوئی نئی چیز مجھے سیکھنے کو ملتی ہے اور اس کتاب کا مطالعہ کرنا مجھے بہت فائدہ دیتا ہے اس کتاب کے ہر مضمون میں جو سبق ہمیں ملتا ہے اس سے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ ہمارے آس پاس کے علاقہ کا طریقہ ہمارے معاشرے کا طریقہ کا یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا کی ہر شی آپ کو اس میں نظر آ جائے گی اس کتاب کو میں نے تین سال پہلے ایک کتاب میلا خریدا تھا اور اس کو میں نے شاید چھ یا سات بار پڑھ چکا ہوں میں اپنے دوستوں کو بھی اس کتاب کے مطالعہ کے بارے میں بتایا کرتا ہوں اور وہاں میں ان اس کتاب فلم دیکھنا ضرور پسند کروں گا